जोंनि बर'फोरनिजों हारसाफोरनिजों गाननाय जोमनाया मिलाया मानो मिलाया होनब्ला बिसोरना सारि फाननाय जोंनिया दख'ना गाननाय इफोरबायदि आर' बिसोरना सादर मेख्ला जोंनिया लांगा दख'ना इफोरबायदि आरो जानाय लोंनायाबो हारसानिजो जोंनिजो मिलाया हारसाफोरा माने खारै ओंख्रि जाया थाव जायो जोंफोर माने खारै जायो जोंफोरना बर'फोरनिया आरो बांसिनानो मैद्रु मैला ओंख्रि इसिनिया जाबाय आरो हासराफोरनिया दालि आलु बांसिन जायो आरो हारसाफोरा इफोरबायदि आरो जोंनि बर'फोरा बांसिनानो दालि आलुआ खम बुहुदआनो खम जोंना आरो खारैबो जायो बर'फोरना खारै ओंख्रि थास' बेदर खारै होनानै सङो ना गोरान इफोरबायदि आरो हारसाफोराथ' इफोरबायदिखो जाया दालि आलु जायो हारसाफोरा हारसानिजो बर'निजो मिलाया इफोरबायदि आर' दा आरो जोंनिया जानाय लोंनाया इनो